जैसे कि हम आप सभी जानते हैं कि गाँव और शहर में बच्चों को खेल सम्बंधित परेशानी का सामना करना पड़ता है जैसे कि गाँव में ग्राउंड ना होने की वजह से बच्चे अपनी तैयारी में रुकावटें होती हैं और शहरी लोगों को ग्राउंड आसानी से उपलब्ध होते हें और जिसमें गाँव के ग्राउंडों पर नेट या नेट या मैट या नैट दोनो की व्यवस्था नहीं होती और गाँव गाँव में बच्चे अपनी तैयारी को पूरा नहीं कर सकते शहर के लोग ग्राउंड पर अपनी मेहनत करके आगे बढ़ जाते हैं जिससे कि गाँव और शहर में यह अंतर दिखता है कि ना गाँव में ग्राउंड होते हैं और शहर में ग्राउंड होते हैं